जबलपुर क्षेत्र से कुछ प्रमुख खेल टीमें हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि हैं जैसे कि जबलपुर क्रिकेट एसोसिएशन टीम और जबलपुर बैडमिंटन क्लब और जबलपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन और जबलपुर एथलेटिक्स क्लब और जबलपुर शतरंज मास्टर्स और जबलपुर फुटबॉल फेडरेशन और जबलपुर शूटिंग इस्टार्स और जबलपुर रेस्लिंग क्लब और जबलपुर टेबल टेनिस सोसाइटी और वॉलीबॉल एलायंस ये टीमें स्थनीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थर पर अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि हैं